रघुनाथ अनंत माशेलकर हो भारताचो खूब व्हड रसायनशास्त्रज्ञ केमिकल सायंटिस्ट जावन आसा ताणें भारताचें नांव जगाच्या नकाश्याचेर खूब व्हड केला जल्म माशेल अश्या गोंयच्या धुकटुल्या गांवांत जाल्लो डॉक्टर माशेलकरान हळडीचे मेडिसनल प्रोप्रटिज आसा हें पेटंट अमेरिके कडेन झगडून भारताक मेळोवन दिलें तशेंच ताका भारत सरकाराचो पद्म विभुषण वो इनाम फावो जाला ताणें कावंसील ऑफ सायंटिफीक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आय आर हाचो मुखेली म्हणूनय काम केल्लें आसा